स्मार्ट फोन हमर सबके अथीमे बहुत अच्छा छलियै ईसे हमसब व्हाट्सप चला सकय छियै फेसबुक चला सकय छलियै ओकर बाद इंस्टाग्राम चला सकय छलियै यूट्यूब चला सकय छलियै ओकर अथी जे छै स्मार्ट फोन बहुत अच्छा छै ईसे हम फोन पे सब भी चला सकैत छलियै आओर ई महत्व स्मार्ट फोन जे छै बहुत अच्छा होइ छै ई से पढ़ाइके भी स्मा सोर्च खुलय छलियै स्मार्ट फोनके जे छै बहुत अच्छा महत्व छै स्मार्ट फोन ई नौकरीके भी ऑनलाइन क्लास भी करि सकय छलियै रहय स्मार्ट फोन जे छै बहुत अच्छा अछि छै